ہیلو ہاں ٹیکسی والے بھیا مجھے آپ کی یہ ٹیکسی کرائے پر چاہیے اور مجھے آپ کا ایک ڈرائیور بھی چاہیے جو مجھے سفر کرا سکے اور مجھے ڈومریا گنج سے لے کر بستی تک کا سفر کرنا ہے جس کے لیے مجھے آپ کی یہ ٹیکسی چاہیے اور ہاں شاید آپ ٹیکسی گھنٹے کے حساب سے دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ ٹیکسی فی کلو میٹر کتنے گھنٹے کا پیسہ لے گی ایک گھنٹے کا کتنا روپیہ لے گی آپ یہ بھی بتا دیجیے اور مجھے تین دن کا سفر کرنا ہے اس حساب سے آپ اپنے کرائے کا بتائیں مجھے اور جو کچھ ہوگا آپ کا معاوضہ وہ ہم آپ کو ادا کر دیں گے